बर' रावआ मोनसे चिन' टिब्बेतान हारिनि बेयो मोनसे राव बे जोंनि बर' रावआ जोबोर मेहेर गोनां आरो गोदै बेनिखायनो आं आंनि बर' रावखौ जोबोद मेहेर गोनां आरो गोदै मोनो बर' रावनि माखासे गुबुन हारिनि रावफोरजों गोरोबै माखासे गुनफोरानो जाबाय जेरै दानस्लिं दानख्लाब लोंनाय जानाय बेरायनाय गोदै गोदै बेफोरबायदि गोबां गुनफोर दङ जायफोर रावफोरखौ आं जोबोद मेहेर गोनां मोनो बेनिखायनो आं आंनि आंगो रावखौ बुंनो आरो रायज्लायनो जोबोर मोजां मोनो स' बेनिखाय जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारिनि रावफोर दं जेरै हिन्दि इंलिस एसामिस बिदिनो माराथि मालायालाम तामिल बेफोरबायदि रावखौ आं बारा मोजां मोना आं बेनिखायनो बर' राव बुङोब्ला आंनि आंगो राव बेनिखायनो गोबां मानसिफोरानो गावबागाव हारिनि गावबागावनि रावखौ रायज्लायनोनो आं मोजां मोनो मेहेर गोनां मोनो बेबादिनो बर' रावनि माखासे रावनि अनगायै गुबुन हारिनि माखासे रावफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो रायज्लायनो मोनिखाय माने मेहेर गोनां मोना आरो